हेलो हमरा एतयके छि तऽ हम मिथिलाञ्चलके लेकिन हम बचपनसँ बाहर रहल छी जेहिके वजहसँ हमरा अपन मिथिलाञ्चलके कि विधि व्यवहार केना होइ छै केना खेनाइ पिनाइ केहन भोजन पकवान बनेै छै तहिके बारेमे हमरा जानकारी चाहै छलै हँ अहाँसँ अच्छा ठीकछै तऽ अहाँ हमरा मिथिलाञ्चलके विधि व्यवहार तीज त्यौहारके बारेमे कनि बताबु अच्छा आ का मतलबकि खान पान जे कि होइ छै तहि सब नहि हमरा

अच्छा हम सुनलिऐ हँ कि हम सुनए छिएन जे छठि पाबनि बड्ड बड़का त्यौहार होइ छै जे कनि ओहिके बारमे हमरा जानकारी देतौ अहाँ हँ

अच्छा एकटा आर त्यौहार होइ छै जितिया पावनि कनि ओहिके बारेमे कहितहुँ

ठीकछै